ہندوستان میں پچھلی چند دہائیوں میں جو ملازمتیں یا پھر یوں کہیں کہ جو ملازمت کی جو پیشے یعنی کام کے جو پیشے ابھرے ہیں ان میں اندرائڈ فون اور انٹرنیٹ آنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اور اس میدان میں ترقی کے بہت امکانات نظر آتے ہیں کچھ مثال کے طور پر جیسے یوٹیوبرز آئے یوٹیوبرز آئے انہوں نے پیسے کمانے کے اور شہرت کے نئے نئے نئے نئےطریقے ڈھونڈے جیسے کہ وہ کسی بھی ٹاپک پر ویڈیو بناکر ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کو ریویو کرتے ہیں لوگ اس کو ویو کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اس پر اس طرح سے وہ دور دراز ملکوں میں پھیل جاتا ہے اسی طریقے سے ولاگرس ہیں فوڈ ولاگرس ہیں ٹور اینڈ ٹریولز والے ہیں تو ان تمام شعبوں میں ان تمام میدانوں میں ترقی کے بہت سارے جو ہیں وہ موقع ہیں اور اس سے صرف پیسہ ہی نہیں شہرت بھی کمائی جا سکتی ہے نام بھی کمایا جا سکتا ہے دنیا میں آپ کی شہرت بھی ہو سکتی ہے اور یہ تمام جو نئے نئے طریقے آئے ہیں پیسے کمانے کے اور مشہور ہونے کے یہ سب بہت مثبت ہیں بہت بہت شکریہ